मैं अपनी तस्वीरों को संपादित करने के लिए अक्सर कैनवा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता हूँ फोटो शॉप का इस्तेमाल करता हूँ या फिर मोबाइल में पहले से ही मौजूद सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि इनशॉट उसका इस्तेमाल भी मैं अपनी तस्वीरों को संपादित करने में करता हूँ संपादित करने की आवश्कता कई बार इस लिए पड़ती है कि उसमें जो क़्वालिटी है उसकी गुणवत्ता है वो कई बार अच्छी नहीं होती तो उस गुणवत्ता को बेहतर प्राप्त करने के लिए संपादित करना पड़ता है